हैलो हैलो हाँ जी सर लाइट वाले बोल रहे हो हाँ जी मेरे क्या है कि इन्वर्टर से टी वी कनेक्ट करवानी थी सर हाँ टेलीविजन मुझे कनेक्ट करवाना है सर हम हिंडोन सिटी से बोल रहे हैं सर मोहन नगर में बोल रहे है सर वो गोवर्धन बोल रहा हूँ सर इसमें क्या चार्ज लगेगा सर इसमें और भी मेरे को क्या एक लगवाना है कि अमरजेंसी में मोबाइल चार्ज कर लें और भी कुछ कर लेते है उसमें हाँ बोर्ड में वही फाइव टेन में कनेक्शन करवाना है इनवर्टर से हाँ लाइट मैं सभी कमरों में करवानी है लाइट का तो हाँ मेरे कमरे छः कमरे हैं सर वो ही छः कमरे में एक एक पॉइंट तो वो लगेगा सर लाइट का और एक एक पॉइंट अपना चार्जर कनेक्टेड का लग जाएगा वो मतलब तीनों में तीनों चीज़ें का लगा है टी वी का भी तीनों में ही करना है कभी इमर्जेन्सी में काम पड़े तो कोई भाई ले जाए उसमें लगा ले तो निपट जाए अच्छा क्या दो बैटरी का है सर हाँ सर नौ हो गए हैं नौ पॉइंट हो गए हैं सर तो क्या है के टी वी जो कनेक्ट होता है वहाँ पे क्या पॉइंट डबल लगेगा क्या होता है के सेटअप बॉक्स वगैरह कोई डिस्क वगैरह और भी लगाते है ना डबल तो वो दो पिन आती है उसकी अच्छा सर अच्छा चलो सर मैं इस सामान को ले आऊं क्या क्या सामान चाहिए सर मेरे को तो एक बार सर आप आके और इसमें डोरी चेक करके चले जाते हैं बताया जाता कि मुझे कितनी नहीं मेरे को बता देते इतनी केवल चाहिए तो वो लेके आ जाता मैं वो बढ़िया हाँ तो ये तो बोल रहा हूँ मैं सर एक बार चेक कर जाओ मेरे कमरे में के मैं बता दूँगा ये यहाँ पॉइंट लगने है और इनका का क्या चार्ज और ये जो डोरी आती है इन्वर्टर वाली ये कितने रुपए की आएगी अच्छा कहीं बाहर हो अरे सर इतना ज़्यादा लेट मत करो सर कुछ एक दो दिन में ही आ जाओ ना सर अच्छा सर नहीं वैसे तो वैसे स्विच बढ़िया ढंग से लगा तो दोगे ना सर हाँ इसलिए मैंने क्या है कि किसी पर्सन ने आप से ही करवाई थी तो आपका नंबर लिया था उनसे हाँ तो आपका नंबर दिया था कि अच्छा काम करता है इसलिए तो आपको कॉल किया था सर हमने कि कितनी कितनी देर में कर जाओगे सर इसको फिटिंग को अच्छा सर कुछ ज़्यादा ही लग रहा है सर टाइम तो चलो ठीक है सर मैं और एक बार एक बार कॉल करके और बता दूँगा आपको कब आना है और मेरे को एक दो दिन में ही हो जाएगी ठीक है जितनी जल्दी हो सके कर देना सर ठीक है अच्छा अच्छा ओके सर ओके आज परसों आ जाना सर लास्ट हो जाएगा ना सर काम चलो ठीक है उसी टाइम आपको एडवांस पैसे भी दे देंगे ओके थैंक यू सर